अन्य ग्रहों पर जो है बाहरी जीवन इसलिए नहीं सम्भव है क्योंकि जो है कि वो क्योंकि रोज कहीं वहाँ पे पोटैशियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस प्रकार का जो है कि वो जो भी साँस लेने के लिए जो है ये आवश्यक मूलभूत चीज़ की आवश्यकता होती है वो जो है आदमी कहीं भी जो है मिल नहीं सकता है जिससे अब पृथ्वी का जो ना है प्राणी है वो वहाँ पे वहीं पे रह पाएगा उसके अलावा और कहीं नहीं रह सकता